हमरा सबके जे यऽ संस्कार जे हमसब जे केओ एलथि भगवाने कऽ पूजा पाठ कयलहुँ हमसब एतेक अंधविश्वास नहि कयलहुँ हमसब धर्म राखिके काज कयलहुँ जँ केओ बाहरसँ आएल ओकरा सेवा कयलहुँ हुनका पानि देलिअनि हुनका खाना दै देलिअनि हुनका से रखलहुँ एगो कपड़ा मङ्गलथि कपड़े दै देलिअनि जे ओ कहलथि ओ हुनका देलिअनि ओहि परमे हमसब विश्वास रखने छी हमसबमे मंदिरमे जाइत छी हमसब मस्जिदोमे हुनको सबके पूजा पाठ करैत छिअनि जे भगवान सब टा एके रङ्ग छथिन हमरा सबके घरमे बड़का कऽ से विचार साउस ससुर कऽ से विचार जादा रखैत छिअनि हमसब ओहिसँ हमरा से जे ऊपर छथि हुनका सबकऽ सबकऽ विचार रखैत छिअनि जे हुनका सबकऽ खूब सेवा करिअनि आब हमरा सबकऽ जे होयत से तऽ होयबे करत लेकिन हुनका सबकऽ कमी नहि हेतनि से सब खूब करैत छिअनि अपना जे समाजमे लोक आबैए हुनका सबकऽ खूब सेबा कयलहुँ बैसेलहुँ हुनका सबकऽ माथामे तेल देलहुँ हुनका सबकऽ खूबके सेबा कयलहुँ बड़का छथि हुनका सबके अपमान नहि होअनि सब चीज कयलहुँ हँ बढ़िआँसँ